राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत से प्रमुख अवसर और चुनौतायाँ भी बहुत सी है अगर यहाँ बात की जाए शहरों में तो इतना नहीं है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती लेकिन अगर गाँव की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो गाँव में सरकारी जो स्कूल्स है सॉरी उनकी व्यवस्था थोड़ी सी खराब है वहाँ पर प्रॉपर पानी वानी भी नहीं मिलता है वहाँ थोड़ा सा भेदभाव भी किया जाता है चाहे एक रिलिज़न में हो या चाहे लड़का लड़की में भी देखा जाए तो जैसे पेरेंट्स से लड़कियों को कम स्कूल भेजते हैं अगर स्कूल भेज भी देते तो जैसे उनकी बात नोटबुक्स है या नहीं वो इस चीज का प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में भी कम इंटरेस्ट लेते है क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है जो उनके पैरेंट्स है वह खुद भी इतने अवेयर नहीं होते पढ़ाई को लेकर वो सोचते ठीक है पढ़े तो पढ़े नहीं पढ़े तो भी ठीक है और जो अगर जैसे सोशल मीडिया लर्निंग अब काफ़ी जैसे शहरों में बात की जाए तो वो बच्चे क्लास के अंदर ठीक ठीक ध्यान देते हैं कि क्या है घर जाकर यूट्यूब से समझ लेंगे और एडमिशनस की बात की जाए तो शहरो में तो चलो फिर भी अच्छे से एडमिशन हो जाता है और ये है कि अगर आप बड़ी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो तो आपको एक मोटे तौर पर डोनेशन वहाँ देना पड़ेगा तो यह सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता अवसर भी बहुत हैं ऐसी बात नहीं है यहाँ अगर शहरों की बात की जाए तो हर पेरेंट्स यह सोचता कि मेरा बच्चा अच्छे से स्कूल अच्छी सी अच्छी स्कूल में जाए वो उनको डोनेशन भी खूब देने को तैयार है बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान देते हैं उनको एक्स्ट्रा ट्यूशंस भेजते हैं यूट्यूब से वह क्लासेस लेते हैं ये सारी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में कहीं अवसर भी अच्छा है तो कई चुनौतियों का भी बहुत सामना करना पड़